میرا فیورٹ جو پیٹس ہے انیمل ہے وہ ہے کیٹ میرے پاس پرشین کیٹس ہیں اور کئی پرشین کیٹس میرے پاس ہیں اور جس میں سے ہر کلر کی آپ کو ڈال فیس پنچ فیس سب میں آپ کو مل جائے گی میرے پاس ان کے کڈس بھی ہیں میرے پاس کٹن بھی بہت سارے ہیں ہر کلر کی ملیں گی آپ کو بلیک وائٹ جنجر کلر فون کلر سب میرے پاس ہیں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ بہت لونگ ہوتی ہیں کیٹس بہت پیار کرتی ہیں انسانوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں کیٹس اگر آپ ان کو ذرا سا پیار دیں تو وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کیٹ جو ہے بہت پاک صاف جانور ہے ہمارے حضور پاک نے بھی اس کو پاک قرار دیا ہے ہمارے حضور پاک اس کے جھوٹے پانی سے وضو کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ بلی کو پالنے سے خیر و برکت ہوتی ہے آپ کی نگیٹوس تھنکنگ جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتی ہے رات کو وہ سب نکل جاتی ہے اس کے ان کے بالوں میں سے ایک ایسی ریز نکلتی ہے جو آپ کی نگیٹو باتیں آپ کے دماغ میں وہ سب کھینچ لیتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیٹ جو ہے بہت پاک صاف جانور ہے آپ اس کو پالیں گی تو اس سے خیر و برکت ہی آتی ہے گھر کے اندر